جب کوئی فیسٹیول ہوتا ہے تو میں اپنے اسکول میں اسکول میں دوڑنے کا مقابلہ بچوں کے ساتھ کرواتا ہوں دو بچے کے بچے کو اس لیے دوڑنے کے لیے میں سکھاتا ہوں کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو جو کسی جاب میں جاب میں فزیکل مانگتے ہے جس میں دوڑ وغیرہ مانگتا ہے جیسے آرمی وغیرہ ہو یا ادر وائز جو بھی جاب ہو جیسے پولیس وغیرہ ہو اس میں اکثر جو ہے دوڑ مانگتا ہے تو اسی لیے میں وہ ان بچوں کو ابھی سے میں دوڑ سکھاتا ہوں دوڑ دوڑ دوڑ لگواتا ہوں کیونکہ بچے کے اندر میں ایک کفیڈینس برابر بنتا رہے برابر بنتا رہے جیسے جیسے کوئی فیسٹیول ہو گیا جیسے چھبیس جنوری ہو گیا جیسے پندرہ اگست ہو گیا ان سارے فیسٹیولوں میں اسکول میں میں اکثر اکثر بولتا ہوں اکثر بولتا ہوں بچے کو میں سکھاتا رہتا ہوں کہ آپ اچھے سے ڈائٹ کرو جیسے فروٹس وغیرہ کھا کھانے کے ساتھ میں فروٹس وغیرہ کھاؤ ایپل وغیرہ کھاؤ بہت سارے ایسے فروٹس ہیں جو بچے کو اسٹرونگ کرتا ہے اور وہ دوڑنے میں اس اس بچے کو جو ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ہیلپ ہیلپ ہیلپ ملتا ہے تو اسی لیے میں بچوں کو دوڑ سکھاتا ہوں دوڑ ہر چیز میں ہر چیز میں بچے کو میں بولتا رہتا ہوں ہر ہمیشہ کہ آپ جو ہے صبح صبح مارننگ میں اٹھو اور روڈ پہ کم سے کم پانچ سے دس منٹ تک دوڑو دوڑنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایک کنفیڈینس جگے گا کہ ہاں میں آگے چل کر ایک کوئی جاب میں ہمارا کوئی فزیکل میں ہمارا کوئی جو ہے دوڑ مانگے گا تو میں اس اس دوڑ کو میں پورا کر لوں گا اسی لیے میں بچے کو دوڑ سکھاتا ہوں